अह हेलौ फंबाय बे उदालगुरियाव नांदोंना बियो ओह ओह ओह आत्सा आङो मोनसे बिजिनेसनि सायाव असे डिसकास खालामनो फन खालामनाय जादों दा बेखाय औ बेखाय आं दा नोंखौ फन खालामबाय दा दा बे नोंसिनि हरसिंगा एरिया खिनियावहाय माबादि खामानिफोरा माने बिजिनेसफोरा मोजाङै सोलियो जेनेबा

ओह औ औ औ औ औ औ

ओह ओह ओह ओह ओह

आत्सा आत्सा ओरैनो दैलि बांसिन माने बबे बुस्थुआ बांसिन सेल जायो जेनेबा औ औ औ औ आत्सा आत्सा आत्सा आरो बिदि जेनेबा माइ थाइ बेफोर बादि बिजिनेस सायाव माखासे हार्डवेर औ औ औ थिकआनो दङ आंनो होनबा उनावहाय खबर लाबावसिगोन दे दे